आमच्या गोंयान दोन तीन धर्माचे लोक आसा हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन ख्रिश्चनांगेर ख्रिसमस करता जेन्ना तांगेर ख्रिस्मसाक जाता तेन्ना आमकां ती नेवऱ्यो दोदोल बिबींका अशें दितात आनी आमगेर जेन्ना दिवाळी जाता तेन्ना आमी तांकां चकऱ्यो शंकर पाळी फोव अशें केल्लें दितात आनी आमी तांगेर चर्चींत वयता तिंवूय आमच्या देवळांनी येतात जेन्ना आमचो शिगमो जाता तेन्ना तिंवूय आमच्या शिमग्याक हाका येतात पळोवंक आनी जेन्ना तांचो कार्निवाल जातात तेन्नाय आमी वयतात तांगेर पळोवंक जशें लगीन बी आसता तेन्ना आमी ती आमगेर येतात आनी आमी तांगेर वयता तांचें काजार जातात तेन्ना आनी तांचें तांचे हाका रोस लायतात आनी आमी हळद लायतात ती कलरींग चूडो घालतात आनी आमचो लोक ग्रीन घालतात आमी केन्नाच धर्माक लागून झगडना अशें झगडले जाल्यार सुद्दां अशी रोकडींच आमी बरी जातात एक जाता